हेलो हेलो हँ हमरा क्षेत्रमे खेतीके माध्यममे कि मजदूरीके माध्यममे हँ पञ्चायतमे तऽ अभी ई पञ्चायत मेंबर जे होइ छै एखन पुल बन बना बनाबै छथिन नदीके पुल बनाबै छथिन एँ पञ्चायतमे जे काम भऽ रहलै हन पुलके काम होइ हइ नदीके काम होइ छै ईसभ काम कराबै छथिन हँ हँ मनरेगावलामे ऊ तऽ ब्लॉक थ्रू मनरेगासँ आबै हइ तऽ ब्लॉक थ्रू जे सरकारी माध्यमके जे काम छै ओहि कामके मुताबिक मनरेगासँ काम करै हइ ओ सभदिन नहि कहिओ कहिओ हँ ओहि ओहि मोताबिक तऽ हइ समाजमे सामाजिकमे तऽ कोइ जखन ओहि स्थानपर लोक पहुँचै हइ तऽ तखन तऽ काम करैएके ने पड़ै हइ सरकारीमे हँ हम ओहीमे हमहूँ आओर कन्यावलामे जे हइ से ओ आदमीमे आदमीकेँ सभ आदमीकेँ नहि दऽ पाबै हइ ओ कन्या विवाहवला जे हइ से सभ आदमीकेँ नहि दऽ पाबै हइ ओकरा जे फेरमेंट आदमी आदमी रहै छै ओकरा ओ आदमीकेँ एँ पैसो दिआ दिआ दे छै ब्लॉकसँ आ किछुकेँ जे हइ ओ सभके नहि दिआबै हइ